جی ہاں ہمارے گھر میں دواؤں کے پودے جیسے کہ تلسی اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جن کے اوپر ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں ان لوگ ان کو لگانے کے لیے اگانے کے لیے اور میرے خیال میں یہ قدرتی علاج جو ہمارے گھر میں ہے وہ دیگر دیگر علاجوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ جڑی بوٹیاں یا تلسی یا اس طرح کی اور بھی چیزیں وہ بذات خود بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جبکہ اور بھی انگریزی دوائی یا اس طرح کے دیگر دیگر دوائیاں جو ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں یا نقصان ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے جس طرح علاج سے زیادہ نقصان کا ڈر رہتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا استعمال سے ہی ہم لوگوں کا علاج ہو جائے اس طرح کی اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ہم ان جڑی بوٹیوں کے استعمال سے ہی وہ بیماری دور ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ان دواؤں کے لیے پودے لگاتے ہیں یا جڑی بوٹیاں لگاتے ہیں جو ہمارے بہت کام آتی ہیں اور بہت اپنے علاج کے لیے زیادہ تر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اپنے گھر کی جری بوٹیاں یا تلسی جیسی چیزوں سے علاج کر کے صحتیاب ہو جاتے ہیں